जी हाँ हमने एक सफ़र किया जिसमें केवल स्वयंसेवा के लिए किया था जिसमें हम समाज की थोड़ी मदद कर सकें यह सफ़र मैंने अपनी एक टीम के साथ किया था उस टीम में हम पन्द्रह सोलह लोग थे जो घूमने के उससे गए हुए थे जहाँ पर हम पचमढ़ी में कई जगहों पर घूमने जा रहे थे वहाँ पर हम एक परिवार से मिले जो रास्ता भटक गए थे तो उन्होंन उन्हें हम रास्ता बताने में मदद की उन्हें खाने की व्यवस्था कराई पानी के लिए उनके पास पीने के लिए पानी भी नी था तो उन्हें हाँ बिसलेरी की मदद की और फिर उन्होंने कहा कि हम लोग बहुत टाइम से आए हुए हैं हमें कहीं रुकने के लिए जगह भी नहीं मिल रही है तो क्या हम रेस्ट करने के लिए कहीं रुक सकते हैं तो हमने धर्मशाला में उनके लिए बात की तो उन्हें दो घंटे के लिए आराम करने के लिए बोला गया तो उन्होंने रेस्ट किया और उसके बाद उनको जो भी खाना पीना था रेस्ट करना था फ्रेश होना था उसके बाद वह वहाँ से जाने लगे तो हम लोग भी वहीं थे तो उन्होंने अपना आभार व्यक्त किया दा उन्होंने धन्यवाद किया कि आपने हमारी मदद की और फिर हम भी पचमढ़ी गए हुए थे तो हमें भी घूमना था उसके बाद हम लोग घूमने चले गए हम लोग जटाशंकर गए अंबाबाई गए चौड़ा गए पांडव गुफ़ा गए तो हम लोगों को काफ़ी टाइम लगा वैसे यह जगाहें थोड़ी दूर दूर हैं पर जब हम यहाँ पर गए तो कुछ लोग मिले उन्होंने हमें पचमढ़ी के बारे में बताया और यह भी बताया कि यह एक बहुत प्रसिद्ध है यह इस्टेशन है और यहाँ पर कई सारी जगहें हैं जहाँ पर हमें घूमने पर और घूमने के लिए हैं जैसे बी फॉल वग़ैरह है जैसे जटाशंकर गए हुए थे तो वहाँ पर एक आंटी बैठ हुई हैं वह कुछ जड़ी बूटियाँ देती रहती हैं गाइड करती रहती हैं कि यहाँ ऐसा था वहाँ एक पत्थर लिखा हुआ है जो कि बहुत समय से लगता ऐसा है कि गिर जाएगा पर वह नहीं गिरता है और वहाँ का जो पानी हमेशा ही भरा रहता है और पचमढ़ी में बहुत सारी जगहें हैं जहाँ आप घूमने जा सकते हो बी फॉल है बी फॉल तो मैं गई नइ हूँ बोल रहे थे जाने का लेकिन हमारा प्लान कैंसिल हो गया तो हम लोग नहीं जा पाए और उसके बाद फिर हम लोग सीधा रिटर्न होने लगे हम लोगों ने चार पाँच जगह घूमी क्योंकि काफ़ी दो तीन दिन का टाइम लग चुका था हम लोग लंबे टाइम के लिए निकले हुए थे